हाँ हलो बोलिए ऑडर है कुछ तो हलो हलो हाँ हाँ मिलते हैं हर क्वालेटी का बनता है क्या चाहिए आपको बोलिए हाँ बोलिए पीजा ओजा चाहिए पीजा ओजा चाहिए क्या चाहिए मीठा ऊठा मिठाई उठाई है हाँ दाल चावल मिल जाएगा आपको हर होटल से दो रुपिया कम ही में मिलेगा आपको खाइए कोई दिक्कत नहीं आइएगा होटल में आइए खाना खाइए हर होटल से दो रुपिया हम कम ही लेते है भर पेट खिलाते हैं उसमें कोई कमी नहीं है जो भी जो भी जो हाँ हाँ जो जो भी ऑडर करिएगा वो मिल जाएगा आपको हाँ हाँ मिठाई हैं मिठाई ये दस का है पन्द्रह का है बीस का है हर क्वालेटी का है जो भी मीठा खाना है बोलिए हर क्वालेटी का मीठा रखा है रखते हैं हाँ सब बनाते लिट्टी समोसा सब बनता है ठीक ठीक है कर देंगे ऑडर कर दीजिएगा ऑडर से मिल जाएगा आपको घर तक पहुँच जाएगा अच्छा ठीक है भर देंगे ठिकाना ठिकाना बता दीजिएगा घर का वहाँ पहुँच जाएगा आपको लेके ठीक है अरेलिए रामपुर चकलाला ठीक है और कुछ खाली लिट्टी समोसा लगेगा और कुछ नहीं लगे मीठा ऊठा बोलिए न मीठा ऊठा बोलिए मीठा ऊठा लीजिए हर क्वालेटी का मीठा है कितना वाला लीजिएगा दस दस वाला दे दें न पन्द्रह वाला पैक करें ऑडर दिला दें ठीक है दस वाला के कितना कर दें दस न दस हुआ और कुछ और कुछ लगेगा और कुछ नहीं लीजिएगा चटनी ओटनी मीठा

अच्छा अरे मर्जी क्या है खाइएगा टेस्ट करिएगा तब न आइएगा फिर खाने हमारे होटल में ऐसी सौ रुपिया है हाँ खिलाई आप खाइएगा खिलाइएगा आस पास काे आदमी को तब तो वो जानेगा जहाँ ऊ होटल में चलिए बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे हाँ आइएगा एक बार खाइएगा फिर आइएगा बोलिएगा नहीं वो होटल अच्छा है बहुत अच्छा होटल है वहीं पे चलना है दो चार कस्टमर और पकड़ के लाइएगा खाके देखिए सबसे अच्छा मिठाई बनाते हम हमारा हमारा मीठा सबसे अच्छा है मीठा खाइएगा उसके बाद बोलिएगा कि नहीं मीठा का छेना कितना अच्छा है क्वालेटी कितना अच्छा है ठीक है आइए ठीक है आपका वहाँ पे पहुँच जाएगा ठीक है